जेना ब्लॉक से जे बीज आओर मिलै हइ ओकरा ओकर आदमी छै पुरुषोत्तमपुरमे पुरुषोत्तमपुरमे हइ तऽ सभके गऽ बिच्चीके मिलै हइ मूँग दालि मकइके मटरके एहि सबचीजके बीज मिलै हइ आओर जे जे बड़का बड़का आदमी हइ सभके जे हइ अऽ बीज बेचनिहार ओसभ बड़के बड़के आदमीके आनि आनिकऽ ब्लॉक से आओर तऽ ओ बड़के बड़के आदमीके से दै हइ एकोगो गरीबके ओ नहि एक किलो मूँग दऽ पबै छै नहि मकइके बिच्ची दऽ पबै छै सभ या तऽ ओ बड़के बड़के आदमीके देलक या नहि तऽ अपना अपन ओ सेल कएलक घरेसँ अपन बेचि बेचिकऽ अपन लऽ गेल कोइ गरीबके ओहिमेसँ एक किलो देनिहार कोइ नहि हइ गरीबके पास तऽ जमीने कतेक हइ ओ एक दुइ कट्ठा चारि कट्ठा हइ आओर ओहो बीज जे मिलै हइ ब्लॉकके थ्रू से ओहो एक्को किलो से ओ बीज नहि ओ दिअऽ चाहै छै सब बड़के बड़के आदमीके गाड़ी घोड़ापर चढ़ाकऽ लऽ गेल आओर अपन ब्लॉकपर हुआँ अपन लेलक थैला बड़का आदमीके देलक आओर अपन अपन थैला ओ लऽ कऽ अपन चलि गेल अपन बुझलिए तकरा बाद जे हइ ओ छओ हजारके जे पइसा मिलै हइ से चारि महिनापर दुइ हजार रुपैआ मिलल सालमे मतलब छओ हजार रुपैआ मिलल अपनामे किछु खेबो पिबो कएलक आओर किछु अपन सिँचाइओमे अपन खेतीबाड़ीमे अपन लगेलक छओ महिनापर तऽ एगो फसिल हेबे करै छै छओ महिना जाइत जाइत ओ पइसा ओ अपन सभ निपटि जाइ छै गरीब आदमीके एगो सहारा मतलब डबल सहारा ओकरा मिलि गेलै जे ओ पइसा छओ हजारके अबै छै अपन से ओ पइसा से केनाहितो निवारण कऽ लै हइ आओर जे हइ से वृद्धो पेन्शन मिलि जाइ हइ आओर दवाइओ तवाइओ मिलि जाइ हइ दवाइ मिलि जाइ हइ अहाँके खेती जे हइ से खेती जे हइ छओ महिनापर अपन उपजल अपन लोक जे हइ जकरा जतेक सम्भव हइ दुइ कट्ठा चारि कट्ठा अपन से खाइओलए रखलक आओर अपन किछु अपन बेचिओ किछु अपन लेलक गद्दीमे अपन बेचि लेलक चाहे कोइ बेपारी आएल बेचि लेलक आब जकरा जतेक सम्भव हइ दुइ कट्ठा चारि कट्ठा से आब अपन ओहिसँ मिलाकऽ अपन बेचि लेलक अपन बुझलिए तऽ संस्थामे तऽ सभचीज मिलिते मिलिए रहलै हँ पइसो मिलि रहलै हँ लोकके पानिओ मिलि रहलै हँ राशनो मिलि रहलै हँ अहाँसभ कहौँ जे गैसो मिलि रहलै हँ सिलेण्डर आओरमे इन्दिरा आवास तऽ लोकके मिलिते छै मतलब ई पाँचगो छओगो जे हइ संस्था सरकारके जे से सभचीज तऽ मिलिए रहलै हँ आओर दिक्कत नहि हइ कोनो सभचीज मिलिए लेकिन इएह ओ सरकारी आदमीके जे काम धन्धा जे अइ से बहुत लापरवाही चलै छै मतलब मजदूर आदमीके कोइ जान पहचान नहि हइ जे ओहिठाम ई मजदूर हइ ओकरासँ एक हजार दुइ हजार रुपैआ कमे लिए से ओकरा पास नजरिमे कनिको पानी नहि रहै छै ओकरा खाली जेबी अपन अपन भरैके चाहिए कोइ गरीब हइ तेँ कि आओर अमीर हइ तेँ कि ओकरा कोइ मतलब ओहिसबसँ नहि ओकरा मतलब हइ अपन पइसा से अपना जेब उबके भरपाइ खूब कऽ लऽ कऽ से आब अपन रखै हइ अपन बुझलिए हाँ